दिल्ली जाइ छियै छपरा

हमरा तऽ नीतीश कुमारके नीतीश नीतीश कुमारके सपोर्टर छियै अहाँ ककरा सपोर्ट करै छियै बी जे पी के इहे नरेन्द्र मोदी बनत

अहाँके की लगै छै कोन प्रधानमन्त्री बनतै हँ हँ सब बहुत लोग मोदीके सपोर्ट करै छै मोदीएके सपोर्ट करै छै आओर ई मुख्यमन्त्री आओर मुख्यमन्त्रीमे कोन बनतै हमरोसे नहि लगै हय जीते बहुत हँ हँ ओकरे अहाँ आर कोन नेताके सपोर्ट करै छियै राज्यमे

हम तऽ जे डी यू के सपोर्ट करै छियै जे डी यू

जे डी यू पर पड़ेगा सब वोट जे डी यू के सपोर्ट करै छै सब हमरा तरफ ठीक छै तऽ देखै छियै कोन जीतै छै ककर सरकार रहै छै